हमर जे छै ने खेलमे पसंदीदा क्रिकेट छै जेकरमे दूटा टीम होइत छै आओर दोनो टीममे एगारह एगारहटा खिलाड़ी होइत छै आर दोनो मतलब दोनोके एक एक कप्तान होइत छै दोनो कप्तान मतलब मैदानमे आबैत छै एकरा बाद टॉस करल जाइत छै टॉस करलाके बाद मतलब जकरो टॉस जीतए छै ओ पहिले बैटिङ्ग करैत लए जाइत छै जे टॉस हारि जाइत छै ओ बॉलिङ्ग करैत छै ओकरा बाद जे हारि जाइत छै एगारहटा प्लेअर मतलब मैदानमे लागि जाइत छै ताकि मतलब मैदानमे लागि जाइत छै आओर बॉल वगैरह जे छै पकड़ए छै आओर ओकरमे से एगो जे छै सबसे पहिले बॉलिंग करए लए आबैत छै आ जे टॉस जीतए छै ओकरमे से दू प्लेअर आबैत छै पहिले ओपनिङ्ग जकरामे सबसँ पहिले जे उतरए छै आओर बैटििङ्ग करैत छै ओकरा दूगोटाके भेजल जाइत छै तऽ से खातिर जे छै नीक छै नीक लगैत छै आर ओकरामे जे छै मतलब जे जादा स्कोर बनाबए छै वही मतलब जीत जीतए छै जे मतलब ओ स्कोरके मतलब सामना नहि कर सकैत छै ओ मतलब हारि जाइत छै ओकरा बाद दोनोके जीतलाके बाद जे छै दोनोके मतलब इनाम जे भी गिफ्ट वगैरह रहैत छै आ जे भी मतलब राशि वगैरह रहए छै दोनो गोटाके दए छै जैसे विनरमे जे छै जैसे केकरो छै पाँच हजार आओर जे मतलब रनर होइत छै ओकरा जे छै से ढाइ हजार तऽ दोनोके दए छै मेडल वगैरह दएके सम्मानित करए छै आओर ओकरा बाद सबके सब गोटा आरामसंँ